अगर अस न्यू मोटिबेशन मैथड़ अप्लाई दी गल्ल करचै तां अजकल्ल बड़ियां सारी ऐसी टैकनीक न जेह्ड़ियां पैह्लें सुविधा नेईं होदी ही अजकल्ल ओह् बड़िआं सुविधा न जि'यां कि अस फार्मर दी गल्ल करियै कि पैह्ले लोक अपनी जमीन गी बाह्ने आस्ते हल्ल दा इस्तेमाल करदे हे ओह्दै ताईं उ'नें गी बड़ी सारी ओह् करनी पौंदी ही लेकिन बड़ी सारी कठिनाइयें दा सामना करना पौंदा हां फिर अजकल्ल ट्रैक्टर आई गे ते ट्रैक्टर कन्नै फिर ओह्दै बाद ट्रैक्टर आई गे जेह्दे बाद ट्रैक्टर कन्नै बी जमीन अपनी कि पूरा इक्कै दिनै च बाह्ना बगैरा बनकाना ओह्दै कौला बाद हून होर बी बड़ी सारी टैकनीक आई दियां न मशीन आई गेई ट्रैक्टर मशीन आई गेई दी ऐ छोटे ट्रैक्टर आई गेदे हैन्ड़ ट्रैक्टर आई गेदे होर बी बड़ी सारियां एसियां टैकनिक न जेह्डियां अस अज्ज दे दौर च दिखी सकनेआं ते कन्नै गै असेंगी पैह्लें केह् होंदा हा कि कोई अगर फसल लांदा हा ते अगर ओह् खराब होई जंदी ही ते ओह्दै ताईं कोई बी ऐसी चीज नेईं ही होंदी जेह्दे कन्नै अस उस्सी बचाई सकदे कि ओह् खराब नेईं होऐ जां वेस्ट नेईं रेह् अजकल्ल बड़ी सारी दोआइयां इंजैक्शन बगैरा जेह्दे कन्नै अस एह् दिक्खी सकनेआं करी सकनेआं कि ओह् खराब नेईं होन बड़े सारे सीड्स ऐसे न कोई पैह्लें सीड्स होंदे हे कि अगर अस इक बारी बीज लाचै बी ते ओह् असें गी इन्नै जैदा असें गी लाब निं दिंदे न ते अजकल्ल ऐसे हाई ब्रीड़ सीड्स न जेह्ड़े कि बड़ा जैदा फायदा दिंदे असें गी बड़ियां सारी ऐसी चीजां न टैकनीक आई गेदे न ओह् अजकल्ल फार्मिंग ताईं बड़े लाभदायक न ते कन्नै अगर अस सोर्स ऑफ इन्फार्मेशन दी गल्ल करचै बड़ी सारीं ऐसी योजना न चली दियां जिं'दै करियै कि फार्मिंग ताईं ते बड़ा गै साथ मिलदा ऐ कोई बी ऐसी चीज ऐ ऐसी योजना चली पौंदी जि'यां कि कोई हैंड ट्रैक्टर मशीन होई ओह्दै ताईं फार्म भरो ते फार्म भरियै ओह्दै आस्तै फार्म लाया ते उस्सी डिस्काउंट उप्पर ओह् मशीन मिलनी ओह्दै ताईं बी फार्मिंग ताईं बी बड़ा जोगदान मिलदा इस करियै असेंगी पैह्लें जेह्डियां सुविधां नेईं मिलदी ही ओह् अज्ज दे दौर पर सारी मिलै करदियां न इसै लेई अस दिखनेआं कि पैह्लें जनेआं कुछ बी निं ऐ पैह्लें जेह्डी गल्ल ही ओह् अज्ज नेईं ऐ पैह्लें सारा कुछ बड़ी मैह्नत कन्नै ते अज्ज दे दौर पर इन्नी मैह्नत बी करनी पौंदी ते कन्नै सारा कुछ मिली जंदा ऐ बजार च जाओ कोई अगर तुंदी कोई फसल खराब होई दी ऐ ओह्दै ताईं इक अलग तरीके दी ओह् होनी ओह्दै लेईं ठीक करने ताईं पूरा बचाने ताईं ओह्दै लेई केह् ऐ हून